अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने लिए एक नेकलेस खरीदा था एक लोकल शॉप से ही मैंने वो नेकलेस अपने लिए खरीदा था मुझे वो नेकलेस बहुत अच्छा लगा पहनने पर उसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है बहुत अच्छी शाइनिंग्स है उसके डायमंड में कलर वाइज़ भी बहुत अच्छा है नेकलेस